ہمارے ہمارے دیش میں جو ہے مہمان نوازی بہت اچھی ہوتی ہے ہمارے یہاں بہت مہمان آتے جاتے ہیں اور مہمان آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے مہمان کی عزت کرتے ہیں ہم بھی دوسرے گھر جاتے ہیں ہمارے دیش میں مہمان مہمان نوازی بہت ہوتی ہے بہت مہمان آتے جاتے ہیں